गुजरात में विद्यार्थियुनि खे शिक्षा लाइ सुठी सहुलियतूं न आहिनि जे जीअं त इंफ्रास्ट्रक्चर जी कमी सुठनि शिक्षकनि जी कमी सुठनि शिक्षकनि में मां न ॾिठो आहे त घटि पघार हुजण जे करे शिक्षक हुते न स्कूल में वञी करे आराम सां वही करे पंहिंजो कम कंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे पंहिंजो रांध रूंध में न रूधल रखनि था इन करे ॿारनि जो विकास नथो थिए मां हिकु भेरो नंढनि ॿारनि खे पढ़ायो छह दर्जे जे ॿारनि खे उन खे पंहिंजो नालो बि लिखण न पिया आहियो त उन ताईं सोचे सघिजे थो त टीचर जी क्वालिटी छा हूंदी जो छह दर्जे जे ॿार खे पंहिंजो नालो लिखण में नथो अचे त या न जेका न टीचर जी कमी आहे उहो इन करे त पघार घटि आहिनि त टीचर ध्यानु कोन था ॾियनि ख़ासि कर गवरमेंट स्कूल में या न इहो मसिलो वॾो ॾाढो ॾुखियो आहे ॿियो त क्वालिटी एजुकेशन कोन्हे ऐं हायर एजुकेशन में इंफ्लुएंस आहे जीअं त पीएचडी बि जे लाइ तव्हांजी सुञाणप हुजे त तव्हांखे इंटरव्यू में पास कनि था न त तव्हांखे फेल था कनि इहे जेके मसल आहिनि एजुकेशन जा त उहे तमामु ॾुखिया आहिनि जे वॾी वॾियूं कॉलेज आहिनि त उन में फी वॾियूं आहिनि जेके ग़रीब ॿार वीचारा अफोर्ड नथा करे सघनि हिन करे उहे पढ़ाई खां वंछित रहनि था